जी नमस्कार मैम जी बताएं मैम जी मैम है हमारे यहाँ सागवन की लकड़ी है बबूल की लकड़ी है कौन सी लकड़ी चाहिए जी मैम मिल जाएगी एक दम फ्रेस माल है बहुत बढ़िया लकड़ी है क्वालिटी में भी अच्छी है

कितने दिनों तक चाहिए मैम कितने दिन में आप ले लेंगी जी आपको कल मिल जाएगी

आपको मिल जाएगी ढाई बजे मिल जाएगी मैम जी सागवन की लकड़ी बहुत बेहतर है मैम क्वालेटी में भी अच्छी है और टिकाऊ भी है मैम जी जी जी जी आपको मिल जाएगी मैम ढाई बजे तक प्रोवाइड करवा देंगे हम कितनी चाहिए मैम आपको जी जी ग्वालियर में आपको कौन सी जगह पहुंचा दूँ मैम माल पहुंच जाएगा जी जी मिल जाएगी सिटी सेंटर में आपको कितनी सौ क्वेंटल चाहिए कितनी चाहिए आप बिड भी बता दें जी जी जी जी जी थैंक यू वेलकम